बस ठीक जनाब तुस सनाओ हां नुआढ़ा कुंडा भज्जी दा उस्सी वैल्ड करना हा उ'आं होई ते ओह् बी पराना गै गेदा होना बा अच्छा हां नमां बी बनाना इक किन्नै धोड़ी बनाई दे ईओड़गे तुस हां अगर लोहा अ'ऊं अपना देई ओड़ां इ'यां कदें तुसें अपना बनाना होए ते किन्ना लाई ओड़दे

नेईं मैंह्गा नेईं ऐ नार्मल गै बनाना ठीक ऐ चलो भी तुस नमां गै बनाई ओड़ो एह्का इ'यां बी बड़ा पराना होई गेदा हां नमां बनाई ओड़ो डिजाईन डिजाईन तुस तुस बनान्ने होन्ने डिजाईन तुस आपूं भेजेओ निं मिकी कापी होनी निं थुआढ़े कश

नेईं नेईं तुस बनांदे रौह्ने तुसें ई पता होंदा भी कि'स स्हाबै बनाना

हां नेईं ओह् बी है ठीक ऐ ठीक ऐ तुस भेजेओ निं मिकी ओह् फोटो भेजेओ निं

ठीक ऐ अस सलाह् करियै भी सनाने आं तुसे ईं कोह्का इक ओ करना ऐ डिजाईन

ठीक ऐ कोई निं तुस भेज्जी ओड़ेओ निं अस दिक्खी लैगे भी

ठीक ठीक ऐ

चलो कोई निं कोई निं मिस्त्री लाई ओड़गे अपना बी ठीक ऐ ठीक ऐ